खेती में अनुमानित रूप से संशोधनीय फसलों और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगर हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे तो उससे हमारी खेती अच्छी होगी और हमारी फसल अच्छी होगी क्योंकि प्राचीन समय में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे कि हम अपनी फसल को ठीक कर सकते थे लेकिन वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी आधुनिक कि चीज़ें आ गई है जिससे कि हमारी खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में हो अगर हमारे पहले पास एक बोरी अनाज की होती थी तो आज आधुनिक जो हमारे पास चीजें हैं उनसे आज एक की जगह पाँच बोरी हमें गेहू की प्राप्त हो रही है और मेरे विचार से मानें तो यह बहुत अच्छा है और इससे किसानों को लाभ हो रहा है जिनसे कि उनकी अच्छी आमदनी हो रही है और वह चाह रहे हैं कि हम खेती को ऐसे ही आगे बढ़ाए अगर उनके पास आधुनिकी चीज़ें नहीं होती तो उनको बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती